जय झूलेलाल तव्हां हंस टेलर था ॻाल्हायो था न मां ए बी एस पब्लिक स्कूल था ॻाल्हायां थी हा सुञा सुञा अथव हा पिछ्ले साल असांजे स्कूल में जॾहिं एनुअल फंक्शन थियो त असां तव्हां खां उहो सिबायासीं न ड्रेसिस ॿारनि जी हा हा हा हा जी हाणे न पंद्रहें सोरहें साले जी नियाणियुनि लाइ असांखे टीह नियाणियुनि लाइ साड़ियूं साड़ी जेकी हूंदी हिन न ड्रेप्ड साड़ियूं उहे सिबाइणियूं आहिनि हा हा जंहिं में घुंज वग़ैरह न विझिणा पवनि तीअं ई चढ़ाए वठनि ॿारु हाअ त टीह टीह साड़ियूं असांखे ठहिराइणियूं आहिनि त हाणे असांजो आहे पंद्रहीं तारीख़ अॼु थी वेई ई ॿ तारीख़ थी वेई अॼु ॾिसो इहो जेको हाणे असां डांस विधो आहे नी इहो पहिरियों न थियणो हुओ हाणे ई इहो विधो आहे त इनकरे मां तव्हांखे ई पहिरों सभिनिनि खे पहिरों तहांखे ई फ़ोन कयो की तव्हां शोट नोटिस ते बि ॾेई था छॾो त मां चयो तव्हांखे ई पहिरों अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो हा हिकु साड़ीअ जो अघु त ॿुधायो अच्छा विद ब्लाउस न ब्लाउस सां गॾु न मां खे काई बि कोताई न खपे भई न न थियो ॿ घटि थी वेयूं या चारि घटि थी वेयूं या हुन तारीख़ ताईं न पुॼी सघियासीं टीह साड़ियूं तारीख़ पंद्रहां हा मांखे पंद्रहीं न खपे न मांखे त तव्हां तेरहीं तेरहीं तारीख़ तव्हां मांखे हैण्ड ओवर कंदव तॾहिं त मां ॿार बि ट्राए कंदा वरी फंक्शन ते बि त प्रैक्टिस कंदा न पाए करे हिकु बारी स्कूल वारा बि कहिड़ा अखियूं ॿूटे था ॾियनि प्रिंसिपल हिकु हिकु ॻाल्हि जो हिसाबु थी रखे तव्हां ॾिसो पहिरों मां तव्हां त मीटिंग कयव त अॻिते वधायां ॻाल्हि पक आहे न पक ठीकु आहे मां तव्हांखे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी जय झूलेलाल